देखियो सुपौलके जे अथी छै से बहुत अथी छै हालत खराब छै मतलबसँ जाइत जे छै से जाम कए दय छै कुछ कए दय छै कोनो नेता तेता नहि देखय वला छै की जाम भेलय की पुलिस अर मतलब आबय छै जे कनिटा हटाए देबै जाम ताम से सब एको बेर कोय देखै वला नहि छै बुझलियै ने बहुत अथी छै की करतै कोय देखै वला नहि छै सुपौलमे कोय नहि देखै वला छै नेता आर सब सब अपने मरै छै लोककेँ गरीब लोककेँ के देखै छै कतय की करबै नहि करबै कोय नही देखै छै कोय देखै वला नहि छै एतुका नेता आर सुपौल जिलाके कोय किछु करए छै नही होइत छै पुलिसो ओहिमे घड़ीमे किछु मिलबै नहि करय छै जे जाम छोड़तै की करतै कोय देखै वला छेबे नहि करए एतुका नहि तऽबहुत खराब छै